ہیلو ہاں آپ اپولو فارمیسی سے بات کر رہی ہو مجھے ایک منتھلی ٹیبلیٹ لینا تھا اور ڈرگ دوسرا کا نام ہے اٹینیوا ایک سو ایم جی کا تھا وہ مل جائے گی آپ کی دکان میں جی اور دوسرا مل جائے گی یہ کب تک آئے گی دوا دوسرا والا کب تک آئے گی

اور کیا ابھی آپ کا دکان اوپن ہے نا اچھا

اور سنیے ایک وہ ایک اور بات ہے بول رہے ہیں آپ کی دکان میں ابھی بھیڑ بھی ہے اچھا نہیں مطلب تھوڑا یہ تھا ضروری تھا اسی وجہ سے سوچے دونوں ہو جائے گا ایک ساتھ اچھا رہتا نہیں اچھا تو پھر آ کے دیکھتے ہیں ہم اچھا دوسرا کو بھی کریے نا تھوڑا اور کسی سے لے کے دے دیجیے کاہے کہ جروری تھا ہاں ٹھیک پہلا ہے نا اچھا اور دوسرا والا نہیں ہے اچھا اچھا سنیے سر پھر ہم آپ کی دکان پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اچھا